میں نے شاپ سے آپ سے کچھ میک اپ آئٹمس منگوائے تھے جیسے مسکارا آئی لائنر فیس پاؤڈر اور فیس پیک منگوائے تھا وہ مجھے وہاں سے بہت سستے پڑ گئے تھے اور مجھے وہ ان کی کوالیٹی بھی بہت اچھی تھی اور ان کا ڈیزائن بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا اور وہ میرے فیس پہ اچھے سے سیٹ بھی ہو رہے تھے اور ویسے تو میرے اوپر میک اپ آرام سے سیٹ ہو جاتا ہے لیکن ان کی بات ہی الگ تھی وہ بہت ہی زیادہ اچھے تھے میری اسکین پر بہت زیادہ اچھا لگا تھا وہ میک اپ جب میں نے کیا اور فیس پیک میں نے جب کیا تھا تو میری اسکین بہت گلو کرنے لگی تھی اور بہت ہی زیادہ شائنی شائنی سا میرا فیس ہو گیا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور میک اپ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میں جب بھی کرتی ہوں نا تو بہت زیادہ سرکتا ہے لپ اسٹک بھی منگوائی تھی اس کا کلر بھی بہت اچھا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ اچھی بھی تھی مجھے بہت پسند آئی